अ हेल' औ बिलिफुं ना औ आङो बाक्सा जिल्लानि राङापानि गामिनि अ निउस पेपाराथ' आङो दा लानो नागिरदों आंनो माने दा इंलिस निउसपेपार दैलि निउसपेपार इंलिस दैलि नांगौ जादोंमोन आरो औ न'आवनो डिलिभार मोनोब्ला आं फरायनो मोजां जायो अ फुङाव फुंनि टाइमाव मोनोब्ला आंनि थाखाय मोजां जायो ओ इसकुलाव फैनायनि सिगां मोनोब्ला आरो बे निउस पेपारा दैलि बेसेबां थाङो आरो मान्थलि होनांगोन ना माबायदि पेमेन्ट खालामनांगोन ओम

ओम दानसेयाव दानसेयाव ब्रैजौ बाजिफोर जाहैगोन आरो ओम नैजौ बाजिनि बारा औ इंलिसनिबो जायो आरो हायोब्ला बर'नि मोनोब्ला बर'नि दैलि माबा सानसेयारि रादाब बिलाइखौ मोनोब्ला बेबो नांगौ नांगौ जानानै दङ आरो बेफोरखौ फरायनो मोनोब्ला मोजां जिहेथु आं सासे बर' फोरोंगिरि फरायसाफोरनि थाखाय नांगौ औ दा मान्थनि जोबनायाव दाननि जोबनायाव पेमेन्टखौ रांखौ होयोब्लानो जागोन उम औ औ अ अ अ आं मोननैखौबो खालामनो हागोन जेरै सुबिदा जायो बेबायदि ओ बेनिफ्राय ओ ओरैनो इंलिस दैलिनि मादाव मा दङ हिन्दुस्तान आरो बर' बर'नि मादाव बे सानस्रि उम सानस्रि सानस्रि जागोन बे गांनैब्लाबो जागोन दे हिन्दुस्तानआ नेसनेल निउस पेपार जाहैबायथ' बेबायदि बेखौबो मोनोब्ला मोजां जायो अ अ गाबोननिफ्रायनो होफैजागोन दे औ फुंनि ओरैनो खैथासोआव सफैयो बादि राङापानिसिम अ अ होमब्ला जोबोद मोजां जोबोद मोजां बे टाइमाव मोनोब्ला रादाब बिलाइआ आं माने मानो होननानै बुङोब्ला फुंनि साहाजोंनो बेखौ रादाब बिलाइफोरखौ ओ नायनो मोनोब्ला मोनसे मुजिनाय फैयो ओंखायनो बेखौ फुङाव होफैनाया मोजां जागोन गोजोन्थों गासैबो अ दे